हमरा आरकेँ मतलब पक्षी देखयके लिए भी चश्मा लगाए कऽ भी देखै छियै उड़ै छै तऽ बहुत दूर दूर तक मतलब देखाइ दै छै चश्मासँ कोनो दूरबीन तऽ नहिए लगबै छियै छोटो छोटो पक्षी जे छै ने देखयमे मतलब नमहर डबल लागै छै चश्मा पिन्हयके बाद लेकिन ई बहुत सुन्दरता लागै छै पक्षीसभ दूर दूर तक देखाइ दै छै तऽ बूढ़ पुरानसभ सभ चश्मा लगा कऽ देखै छै बहुत सुन्दरता लागै छै देखयमे पक्षी से हर मतलब प्रकारके प पक्षी उड़ै छै ने देखयमे अच्छा लागै छै हमरा सभ आङ्गनसँ देखै छियै ऊपर जे उड़ै छै दूर तक उड़ै छै दूर तक तऽ छोटा लागै छै देखयमे लेकिन चश्मा लगबयके बाद डबल लागै छै देखयमे सभ देखै छै देखयमे अच्छा लागै छै पक्षीसभ बहुत सुन्दर लागै छै सुन्दरता लागै छै देखयमे एहि लए कऽ हमरा सभ पक्षीकेँ देखै छियै आबै छै तऽ उड़ै छै नीलकण्ठ भी आबै छै देखै छियै हमरा आरकेँ बहुत सुन्दर लागै छै देखै छै कोयल भी बोलै छै हमरा आरके बाड़ी झाड़ी बाँसके भी आर छै एहि सभपर बैठै नहि छै एहि सभपर बैठै छै कोयल आरकेँ आवाज दै छै तऽ बहुत सुन्दर आजकल कोयलके समय छै ई लए कऽ कोयल बोलै छै आजकल तऽ बहुत सुन्दर लागै छै हमरा आरकेँ नजरसँ भी देखै छियै कतेक कतेक पक्षी तऽ आजकल जन्म सभ निकललै ने सुन्दर सभ पक्षी कि देखिते मतलब सभ देखि कऽ भी हैरान भऽ जाइ छै कि पक्षी कहाँसँ सुन्दर पक्षी अइसे अइसे अइसे अइसे पक्षी से अयलै से आब कहाँसँ ई पक्षी अयलै से तऽ हमरा सभ बढ़िआँसँ देखै छियै सभ बाल बच्चासभ देखै छै पक्षीकेँ बहुत अच्छा लागै छै देखयमे देखयमे पक्षी अच्छा लागै छै एहि लए कऽ हमरा सभ देखै छियै बूढ़ पुरान सभ लोक चश्मा लगाए कऽ देखै छै